कहयके मतलब अछि कि अनेक भाषा छै सहीमे अपने जे अपने जे ई नया नया बहुत पुरान पुरान पोथीपर प पोथी पुराण सब जे अछि ओइमेसँ अनेक तरहके पोथी अछि ओ विचार ओ ओ लएके हमरा सबके चाही कि ओइ ठाम बसिके ओ किताब नया नयाके पुरनका किताब सब देखके हुनकर अध्ययन करि आओर पूर्व जँ पूर्वमे जे किछु जे किछु केओ केओ केने छथि या जे किछु भेलय हइ जेना भेलय हइ तेना ओ सब सब ओइमे विद्यमान लिखल गेल लिखल छै ओ सब हमरा सबके से पढ़बा से पढ़यके बाद ईसब हमसब जानकारी हमरा सबके भेटइए ईसब हमसब हमेशा चाहय छी कि ओ सब नया जाके पुस्तकालयमे जाके नीक नीक ओइ ठामसँ प्रवचन होइ छै आओर नीक नीक भजन होइ छै जे नीक नीक पोथा पोथी पुराण सब छै ओइ ठाम जाकऽ पढ़ू आओर सुनु किनको सुनबाके लेल अइ लेल सुनबाके लेल हमसब हमेशा तल्लीन रहय छी जे कि ओ सतसङ्ग वहाँ भऽ रहल छै तकरबादसँ लिअ तऽ एमहरसँ रामायण छै तकरबाद गीता छै तकरबाद अनेक तरहके भागवत छै भागवतमे कथा साप्ताहिक होइ छै मासिक होइ छै साप्ताहिक भाग भागवतमे हमरा सबके बड्ड नीक लागइए सब खण्ड अलग अलग से खण्ड कएके हुनकासे समझा देल जाइ छै समझबाके बाद से हमरा सबके इएह चाही कि एही मुताबिक हमरो सबके चलबाके चाही आओर ई चललासँ की हेतय हमर मुक्ति भेटत हमर जीवन आगा स्वच्छ भऽ जायत आओर रास्ता साफ भऽ जाइत आओर हम भक्ति भावमे डुबिके आओर भगवानके परम पलके हम पाबि सकय छी अइ दुआरे हमसब चाहय छी कि ई ई पोथी ई पुराण जे सब अछि से सब ओइसँ निकालिके हमसब सुनि आओर पढ़ी आओर ओइ मुताबिक मनन कएके हमसब अपनाके ज्ञान प्राप्त करय छी आओर करबाके चाही अइ दुआरे हमसब हमेशा चाही आओर हमरा सबके चाही कि ईसब जरूर पढ़बाके चाही आओर पढ़ियौ आओर पढ़ला सँ ई मुक्ति भेटत इतना हम कहिके